जैसे हमलोग चन्द्रमा पर धरती पर रह रहे हैं वैसे हमलोग चन्द्रमा पर भी खोज कर रहे हैं कि वहाँ पर भी सब चीज़ें हो जाए वहाँ पर भी पानी हो जाए वहाँ पर भी वायु हो जाए वहाँ पर भी रहने के लिए जगहे हो जाए और हम पेड़ पालो हर चीज़ वहाँ पे हो जाए कि यहाँ के लोग वहाँ पर जाकर रहें और वहाँ भी पहाड़ हो जाए और खाने पीने की चीज़ें वहाँ मिलने लगे रहने के लिए और हर व्यवस्था वहाँ पर भी हो जाए कि और इसके लिए धरती पर जो जो व्यवस्थाएं है सब चन्द्रमा पर इसकी हो जाए कि ये सब लोग वहाँ पर भी रहने लगे